नृत्य नृत्य हिकु मुंहिजो शौक़ु आहे नृत्य करणु मूंखे ॾाढो वणंदो आहे नृत्यात्मक हरीफ़ाइयुनि में मां हिसो वरितो आहे अहिड़ी घणेई हरिफ़ायूं आहिनि जंहिं में मां जिती बि आहियां नृत्य सिखणु मुंहिंजो नंढपण खां मुखे ॾाढो शौक़ु हुओ जेको मां सिखी करे पूरो करियो आहे ऐं कयो आहे अॻियां भविष्य में मोको मिलियो त मां अॻियां वधंदसि सिखण लाइ मूंखे मुश्किल कान आहीं आहे अॼु ताईं बि मां सुखु ऐं शांतीअ सां मुंहिंजो नृत्य सिखियो आहे जय झूलेलाल